हा हेलो जी कीअं तव्हांजी शेवा करे सघंदा आहियूं हरि ओम जी जी जी जी हूं हूं जी जी जी जी असांजे वटि सॼ हर तरह जी रोटी हिन महिल अवेलेबल आहे हीअ मुगलई चाइनीज साउथ इंडियन या सिंधी भाॼी सिंधी में तव्हां अगरि सिंधी में चओ त सिंधी में बि इलाही डिशां आहिनि असां वटि जीअं टुक आलू ईंअ दालि टिक्कड़ आहे तव्हांखे मतिलब कहिड़े उन जे नाश्ते जे हुन सां पर्पस सां लंच लंच या डिनर हा त जी जी त घणनि माण्हूनि जो उनी हिसाब सां या कहिड़ी एज जा माण्हू आहिनि जीअं डिशां की दालि चांवर खपिनव टुक आलू आहिनि जीअं साई भाॼी आहे और तुरी दालि बि आहे मुंङन जी दालि मुंङ साबुत आहिनि और ईअं या पनीर जीअं कढ़ाई पनीर या शाही पनीर और छोला या राजमा

हा कढ़ी चांवर जी जी कढ़ी चांवर थी वेंदा सिंधी कढ़ी न जी जी हा जी सिंधी कढ़ी और टुक आलू और चांवर और उन सां गॾ सलाद और ऐं चटणी चओ त चटणी हा रायतो बूंदी जो रायतो थी वेंदव ठीकु आहे रोटियूं खपिनव थोरी या या वरी थोरी रोटियूं बि हा फ़ुल्का थोरा हा जी जी हा हा फ़ुल्का हूं अच्छा अच्छा जी जी हल्को मिर्चु लाल या हरो जेको तव्हांखे मतिलब लाल बिल्कुलु न विझूं हरो साओ मिर्चु ई ख़ाली पए बाक़ी हा हा जी जी न हिन खां हिन ॻाल्हि जो ध्यानु रखंदासीं जी बिल्कुलु की मिर्चु घणो न हुजे सुठी खट्टी करे सुठी ठहाराईंदासीं हा कूकम वगै़रह विझी करे जीअं सुठी ठहाईंदासीं हा ॾह माण्हूनि जी जी चओ था जीअं हा जी अच्छा ठीकु आहे जी मां नोट करे वठांव थी हा इहो त ॾींहं जो थियो तव्हांजो लंच ऐं राति जी जी जी मच्छी हुजे या जेको हा हा हा उहो त आहे पंहिंजे घर में त घर वांगुर जी जी त नॉनवेज में छा जेको तव्हांजी हुजे वणंदो हुजे जीअं मच्छी आहे या तरकारी कीअं या मगज़ हा हा हा रधियल थी वेंदी अछे बसर में हा हा हा भुॻे में हीअ थी वेंदी तव्हांजी हा मटन में ठीकु आहे मटन रस ते हो ग्रेवी में थी वेंदुव हा ग्रेवी में हा जी जी हंडी स्टाइल में जी जी कबाब चओ त कबाब ठही वेंदव या त जी हा भेण हा हा जी ठीकु आहे मां करवाईंदीमाव हा स्नैक्स जी जी और हा ऑइल जो ध्यानु रखंदासीं की घटि हुजे तेल हुन में और मसाला बि घटि थोरा ज्यादा स्पाइसी न हुजे और हू बि ॾह माण्हूनि जो ई मतिलब लाइ इहो ई न ॾहनि माण्हूनि जो ई हुजे और इहो छा चइबो आहे चांवर और रोटियूं न त रोटियूं हा जी फ़ुल्को ई हा हा जी पंजवीह टीह फ़ुल्का खनि हा न न फ़ुल्का तवे जा नरम फ़ुल्का हुजंदा हा नरम तवे जा ई हूं जी जी फ़ुल्का सुठा फ़ॉइल में करे भेजदासीं हा सलाद हुजेव त हा हा उहो ई न हा पंजवीह या टीह खनि फ़ुल्का भेजे रखदासीं ॾह माण्हूनि जे हिसाब सां जी जी हा हा हा हा बिल्कुलु असां पूरी कोशिशि कंदासीं की तव्हांखे असांजी शेवा सां कोई शिकायत न हुजे सुठो लॻे तव्हांखे मानी या नाश्ते जो बि कुझु कल्ह सुभाणे जो सुबुह जो कुझु अगरि तव्हांखे मतिलब जी जी हा हा जेको हुजेव राति जो तव्हां ॿुधाए रखिजो छो की उन हिसाब सां असां तयारी सुबुह जी करे रखंदासीं दालि टिक्कड़ आहे या सिवूं सयूं आलू जीअं ॿार खाईंदा आहिनि या दालि टिक्कड़ आहे जीअं वणंदो जेको बि वणंदो या अंडो वगै़रह ऑमलेट वॉमलेट वणदो हुजेव या जेको तव्हां ॿुधाईंदव उन हिसाब सां असां तयारी राति जो करे रखंदासीं त तव्हां शाम जो ॿुधाए रखिजो ॾींहुं मंझदि जी हाणे रोटी तव्हां ॾे पूॾी वेंदी ॿारहें ताईं हिक ताईं और जी जी हा हा जी जी बिल्कुलु चार्जिस प्लेट पर प्लेट हूंदो जीअं हिन में त हूअं असां त पर प्लेट जे हिसाब सां वठंदा आहियूं तव्हां या माण्हूनि जे जेतिरो उहो उन हिसाब सां रोटी ठहंदी आहे जीअं ॾह माण्हू आहिनि त पर प्लेट हूअं सौ रुपिया आहे पर तव्हां पहिरीं बार कियो था तव्हां जेको असी लॻाए रखो जीअं हा हा त असी करे रखो सौ माण्हू त जे लंच जो अ अठ सौ रखियो लेकिन राति जो त नॉनवेज आहे त उन हिसाब सां त राति जो त ॾेढ सौ नॉनवेज जो त पर प्लेट डेढ़ सौ आहे जीअं ॾेढ सौ आहे त उन हिसाब सां पंद्रहं सौ थियव हा जी जी बिल न न जीरे पिया चांवर सुठा न सुठा बिल्कुलु सिंधी वांगुर हा हा न जी जीरो विझी हेठां तड़को विझी चांवर सुठा तव्हांखे हिकदमि छुड़ल बिल्कुलु सुठा भेजंदीमाव न न लूण विझी ई ॾींदासीं हा जीअं न लूण विझी छुड़ल हा हिकदमि सुठो करे भेजदासीं ऐं असांजा पंहिंजा ई आहिनि कैस्ट्रोल उन्हनि में ई भेजे रखदासीव पोइ उहो तव्हां मोकलाए ॾीजो त उन में पोइ वरी राति जी रोटी अची वेंदव जी जी असांखे आहिनि वॾा कैस्रोल उहे उन में असां भेजे रखंदासीं कोई तव्हांजो माण्हू अची वञेव वठी वञनि हा हा बसि तव्हांजो कोई अची वञेव वठी वञेव बसि उहो हूं पंहिंजी गाॾी भेजे रखिजो हा लोकेशन मां सेंड करे रखदीमाव तव्हां पंहिंजी गाॾी भेजे रखिजो त हो पंहिंजे हिते हा हा हा हा हा न सुठा आहिनि अछे रंग में आहिनि हा व्हाइट रंग में आहिनि सुठे रंग अछे रंग में नया ई आहिनि कैस्रोल असांजा त हू तव्हांखे यूज करण में कोई दिक़तु न थींदी साफ़ करे फ़ॉइल में ई सभु हा न न भॻल कोन्हनि फ़ॉइल में करे असां चांवर वगै़रह सभु भेजदासीव ट सुठो टाइट करे सभु हो हा छो की असांजो इलाही पुराणो कमु आहे इहो रोज जी रोटियूं ऑर्डर ईंदा रहंदा आहिनि त इहे कैस्रोल सुठा पंहिंजा सुठा करे रखा आहिनि जीअं तव्हांजे कोई कमपेशी न थिए ईअं सुविधा जे हिसाब सां बाक़ी जीअं तव्हां ॿुधाईंजो असांजो ऑन लाइन पेज बि आहे वेबसाइट ते तव्हां उन ते वणेव रोटी जीअं बि लाइक कमेंट करे रखिजो पोइ जी जी हा हा हा मां लिंक मोकिले रखदीमाव तव्हांखे जी जी बिल्कुलु न उहे तव्हां ख़ाली भेजो नेक्स्ट टाइम ॿिया कैस्रोल ईंदव हा हा हा जी जी न ओडी महिल न रा शाम जो जॾहिं ॿी रोटी वठण ईंदव न राति जी त तंहिं महिल भेजजो तव्हां हा तंहिं महिल हा हो भेजो और मलण जी जरुरत कोन्ह अथव हिते असांजा लॻल आहिनि सॼा वर्कर त तव्हां ख़ाली जीअं थी वञनव त पोइ किनारे करे रखे रखिजो पोइ भेजे रखिजो कोई हो कोन्हे त असांजे पास ॿियो सैट जेको आहे उन में भेजदासीं वरी राति जी ॿी सैट में ईंदुव तव्हां ॾे जी जी और सलाद में सभु शइ हूंदव जीअं बसर सलाद में ॿे बसर खीरो आहे मूरी टमाटर नींमू ॿियो कुझु अगरि सलाद में खपेव जीअं हा पत्तागोबी या कुझु पत्तागोबी वगै़रह जेको वणदो हुजेव हा सभु न ठीकु आहे बसि एतिरो मेन बसर वगै़रह हा ठीकु आहे हा हा हा हा राति जो खीचा पापड़ साथ में करे रखदासीं वरी या मंझदि जो बि हा जी जी हा मंझदि जो चिप्स वगै़रह हा उहो ई त ॾिसदासीं एयर टाइट दबे में करे भेजे रखदासीव पोइ तव्हां रखी रखिजो राति जो बि यूज थी वेंदव जी जी हा हा हा हा बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु असां भेजे रखंदासीं हा सुठो लॻो तव्हां असांखे कॉन्टेक्ट कियव हा बिल्कुलु ॿुधाईंजो कीअं असांजी शेवा लॻव तव्हांखे ठीकु आहे जी जी चङो हरि ओम ओके